स्टेशन मास्टर साहिबु मूंखे ट्रेन में सफ़र करण लाइ हिकु कोड मिलियो आहे पर मां ख़ातिरी करण चाहींदुसि त इहो कोड सही आहे या ग़लति आहे छा मां अॻियां इहा यात्रा करे सघंदुसि कि न करे सघंदुसि कृपया ॿुधायो